हंजी अंजी अंजी शाह् बोल्लै ना अ'ऊं हंजी हां सस्ते गै न इन्ने मैंह्गे बी निं हैन आं ना ना तुसें केह् चाहिदा हा अच्छा ते एह् जेह्ड़े बदाम ना ओह् ढाई सौ रपेऽ किलो न एह् अखरोट न डेढ़ सौ रपेऽ किलो ते होर तुसें केह् चाहिदी त्रीह् चीज कोह्की आक्खी तुसें होर तुसें केह् चाहिदा हा अखरोट ते बदाम हा बगैरे अच्छा काजू चाहिदे हे नेईं काजू चार सौ रपेऽ किलो न हां यरो काजू मैंह्गे होई गेदे बड़े घर तक्कर बी अस पजाई सकदे हे बा भी कोई चीज लैनी होऐ शैल दिक्खियै लैएओ ना अपनी मर्जियै कन्नै थोह्ड़ा चक्खी बी लैओ बी तुसें ई अगर कोई खराब आई भी तुसें आखना खराब देई ओड़ी पराना शाह् ऐ अ'ऊं तुसें ई हर समान दिन्ना मिगी पता तुस लैन्ने तुस निशा गै बोल्लै नियां नी हां ते मिकी पता तुस साढ़ी हट्टिया गै लैन्ने समान भी मंदा थोह्ड़े देना तुसें ई तुस आएओ आपूं दिक्खी लैओ शैल ते भी लेई जाएओ हां हां तुस आएओ ते आपूं लेई जाएओ शैल दिक्खियै तुस आई जाओ अज्ज दपैह्री हट्टी मेरी बंद ऐ लेकिन तुस सं'ञै लै आएओ चार बजे ते भी में खौह्ल्ली ओड़नी ते भी तुस लेई जाएओ ठीक ऐ ठीक ऐ शामीं आएओ तुस सं'ञै'लै आएओ ते तुस लेई लैएओ मेरे कोला ठीक ऐ ठीक ऐ